मुंहिंजो पसंदीदा शो आहे कपिल शर्मा शो इहो हिकु अहिड़ो शो आहे जेको जंहिं में सॼो असां पंहिंजे फ़ैमिली सां गॾु पंहिंजे परिवार सां गॾु वेई करे ॾिसी था सघूं पिया जे में ॿारु ॿुढा ऐं घर जा जवान सभु गॾिजी करे इहो प्रोग्राम ॾिसी था सघनि पिया हिन में असां खिली खिली अखियुनि मां आसूं वही ईंदा आहिनि ॿियो त हिन में जेके बि सैलेब्रिटीस ईंदा आहिनि पंहिंजी जेका बि हर हफ़्ते नई पिचर अचे थी हुनखे हुनजो प्रोमोशन करण लाइ ईंदा आहिनि हर हिकु सैलेब्रिटी पंहिंजे हिन शो में अचण जे लाइ बेसब्र हूंदा आहिनि हर हिकु सैलेब्रिटी हिन शो में अची करे पंहिंजी जेके बि हिन में पिचर में कमु कया आहिनि हुनजे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि उहो त ठीकु आहे पर हुन खां पोइ कपिल जेको हुननि सां जेको मस्ती मज़ाक करे थो उहो ॾिसी करे मतिलबु सभु ख़ुशि थी वेंदा आहिनि हर हिकु माण्हू पंहिंजो दुख दर्द भुलिजी करे इहो शो ॾिसण हिन टाइम ते वेई थो रहे पियो अची करे बराबरि टाइम ते ॾिसंदा आहिनि ऐं हिन में ॿियो त मर्द जेके ज़ालुनि जो क़िरदार निभाए रहिया आहिनि उन्हनि ते बि ॾाढी खिल ईंदी आहे बिल्कुलु मतिलबु ॾाढो ख़राबु कुझु बि हुन में ख़राबु न लॻंदो आहे हिकु पारिवारिक शो आहे ऐं हुन सां गॾो गॾु इहो कॉमेडी शो बि आहे